मुझे लगता है कि सरकार को खेलों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक पैसा खर्च करना चाहिए साथ ही राज्य सरकारों को और फंड उपलब्ध कराना चाहिए यदि मुझे अवसर मिले तो मैं भारत में कई तरीके के सुधार लाना चाहूँगा जैसे कि राज्य स्तर पर शहरी ग्रामीण और स्थानीय युवाओं के लिए युवा केंद्र बनाना जिसके माध्यम से वह खेलों में अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकें और इ स्कूल और कॉलेजों में ऐसे कार्यक्रमों की स्थापना करना जो युवा साथियों को खेलों में आने के लिए प्रोत्साहित करे और उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करे जहाँ पे वह अपने खेलों से जुड़ी क्षमताओं को बाहर निकाल सके इसके साथ ही खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों को अपनाना जो उन्हें ऐसे मंच प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से वह खेल के क्षेत्र में राज्य स्तर फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ सकेंगे इस तरीके से न केवल हमारे युवाओं को खेलों के माध्यम से रोजगार का अवसर मिलेगा बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छवि को सुनिश्चित कर पाएँगे